ہیلو آپ حیات ہوٹل سے بول رہے ہیں میرے گھر میں پارٹی ہے دو ڈھائی سو مہمان آئیں گے ان کے لیے کھانا کا انتظام ہو جائے گا آپ کے پاس جی کیا کیا سب ہے تندوری روٹی اور بریانی تو ایسا ہے کہ آپ جو ہے دو دو سو آدمی کا بریانی کر دیجیے پچاس آدمی کا روٹی کا انتظام کیجیے سبزی میں کیا ہے قورمہ مل جائے گا چکن ٹھیک ہے چکن کا بھی اور قورمہ کا انتظام کر دیجیے گا جی جی ہاں وہاں پہ جو ہے میرا دو سو ڈھائی سو تک میرا دوست آئیں گے اسی کا میں پارٹی دے رہا ہوں اسی لیے میں آپ کو کال کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کچھ جی جی جی ہاں بولیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انتظام ہو جائے گا نا آپ کے پاس ہاں دو تاریخ کو ہاں دو جولائی کو تو ٹھیک ہے آپ آڈر بک کر لیجیے اور کیا ہے نا مجھے بتائیے جی جی جی ہاں انتظام آپ ہی کے ہوٹل میں رہیگا کھانے پینے کا ہر چیز کا جی جی ٹھیک